भोपाल ज़िले में शिक्षा की ओ माध्यम में अगर हम देखा जाए तो हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जैसे कि यहाँ महाविद्यालय में अपन को रजिस्टर करने के लिए एडमिशन लेने के लिए हमें कई ऑनलाइन और ऑफ़लाइन विद ऐसी गतिविधियाँ करनी पड़ती हैं तो उसमें हमारा काफ़ी समय बर्बाद हो जाता है और साथ ही साथ अगर हम देखी जाए तो शिक्षा में यहाँ पर करप्शन भी होता है कि कई जगह पर भ्रष्टाचार भी हैं कि हमें डोनेशन देना पड़ रहा है सिर्फ हमारे अच्छे नम्बर लाना ही एडमिशन का एक जरिया नहीं होता कई जगह में डोनेशन भी देना पड़ता है और अगर हम रोज़गार की बात करें तो हमें कॉलेज मिल जाए वह बहुत बड़ी बात है और उसी के साथ अगर रोज़गार नहीं मिल पा रहा है हमें तो यह हमारे लिए बहुत बड़ा चुनौती है क्योंकि अगर प्राइवेट सरकारी और प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में भी एग्जाम होता इंटरव्यू देना पड़ता है और कई गतिविधियाँ होती हैं और सरकारी नौकरी में भी हमें कई परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है जिसमें कई बच्चे हार मान लेते हैं हाँ और इसी के साथ अगर हम अवसर की बात करें कि शिक्षा में हमें क्या अवसर मिलता है तो अगर हमारी शिक्षा अच्छी होगी शिक्षा में हम अदर एक्टिविटीज़ भी करेंगे जैसे कुछ और प्रॉब मतलब ट्रैनिंग प्रोग्राम्स हो गए कुछ और सर्टिकेवेटीकेट वाला काम जिससे हमें अपना रेज्यूमें अच्छा बनाने में मदद मिलेगी तो वह हमारे लिए अवसर होगा और रोज़गार में भी अगर हमें अवसर का भाव देखना है अगर हमें नौकरी मिल रही है तो हमारे लिए सबसे बड़ा अवसर भी वही होगा